हाँ नमस्कार जी हाँ आवाज़ आ रही ज़मीन हाँ बेचने का काम तो करते हैं आप को चाहिए क्या ज़मीन ओके किस एरिया में चाहिए हाँ पर लोकेशन मतलब हाउस मकान बनाने के परपस से चाहिए या कॉमर्शियल परपस से चाहिए ज़मीन अच्छा मकान बनाने के परपस से चाहिए ठीक है ना मिल जाएगा उस में कितने बड़ा चाहिए साइज क्या चाहिए आप को दो हज़ार स्क्वाॅयर फीट के आस पास हाँ ठीक है ना मिल जाएगी बहुत सारे प्लॉट हैं एक प्राइम लोकेशन बहुत अच्छी है भटेरा में अभी नई प्लॉटिंग यहाँ पर कटी है इस तरफ़ एजुकेशन के लिए भी अच्छा सोर्स है है ना माह ऋषि स्कूल है उस तरह से तो उस तरफ़ काफ़ी डेवलपमेंट भी हो गया है तो आप अगर चाहें तो आ जाएं तो मैं आप को दिखा देता हूँ कब आ सकते हैं आप देखने के लिए हाँ डेवलपमेंट अच्छा है पूरा बिजली पूरी जो प्लॉटिंग हुई है अभी नई प्लॉटिंग हो रही है सब उस में हर प्लॉट के बिजली पानी नाली ये सब सुविधाएं कर के दी जा रही है और रीजनेबल रेट पर प्लॉट वहाँ पर उपलब्ध है नहीं नहीं लाइट आज कल तो लाइट कहीं नहीं जानती है एमरजेंसी कुछ अगर हो गया तो ही लाइट जाती हैं तो अब कहाँ लाइट जाती है आप का दो हज़ार रुपये दो हज़ार स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है उसके आस पास के मिल ही जाएंगे उस तरफ़ तो प्लॉट है ना उस में पच्चास बाई पच्चास मिल जाएगा चालीस बाई पच्चास में हाँ हाँ सेंट मेरी स्कूल है उस तरफ़ माहा ऋषि स्कूल है है ना सी बी एस ई बोर्ड के स्कूल हैं और पूरे शहर में बहुत सारे बच्चे इसी तरह पढ़ते हैं पढ़ने के लिए दोनों स्कूल में अच्छा है मार्केट भी है छोटा मार्केट प्लेस भी है सब्ज़ी वब्ज़ी किराना जीतने भी जो लोकल मार्केट मकान बनाने की सामग्रीयाँ सब इधर ही उपलब्ध है शहर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं वो ओपन एरिया है वहाँ पर हम बहुत बढ़िया रहता है तो मकान बना के रहने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है तो चालीस बाई पच्चास नहीं नहीं ट्रॉफिक तो जैसे है कि रोड पर निकलेंगे तो ट्रॉफिक रहेगा लेकिन अंदर अपन कॉलोनी में रह रहें तब वहाँ ट्रॉफिक तो होता नहीं पर फिर भी शहर से बहुत कम ट्रॉफिक है ट्रॉफिक नहीं है इस में एक्चुअली क्या है कि नेशन ऑफ हाईवे रोड पड़ता है ना तो ट्रैफिक तो रहता है पर उतना ज़्यादा नहीं मैन रोड पर ही रहता है तो आप देख लीजिए अगर आते हैं तो उस में आप को अट्ठारह सौ रुपये स्क्वायर फीट के आस पास में प्लॉट आप को उपलब्ध हैं चालीस बाई पच्चास मिल जाएगा पचास बाई पचास मिल जाएगा चालीस बाई चालीस मिल जाएगा और अच्छी प्राइम लोकेशन है डबल रोड के प्लाट मिल जाएंगे सिंगल रोड के प्लॉट मिल जाएंगे जैसा आप चाहें पर एक बार आ के देख लेंगे तो ज़्यादा बहतर होगा तो मैं आप का तुरंत डील करा दूँगा

हाँ अगर आप को अगर आप को प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो जब सौदा करेंगे ना तो उस में एडवांस तो देना पड़ेगा उस में फिप्टी परसेंट एडवांस देना पड़ेगा और जो पार्टी है वो तीन महीने के अंदर आप को हंड्रेड परसेंट दे कर के आप को रजिस्ट्री अपने पक्ष में करानी पड़ेगी पर फिफ्टी परसेंट वो एडवांस ले रहे हैं और तीन महीने का समय दे रहे रजिस्ट्री कराने इस दौरान आप को पूरा पेमेंट कर के रजिस्ट्री अपने पक्ष में करानी पड़े नहीं नहीं नहीं नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है एक दम फ्री प्रॉपर्टी है है ना उन्होंने उनका काम ही है प्रॉपर्टी डेवलप कर के बेचने का अगर आप चाहे तो उसी प्रॉपर्टी में उसी कॉलोनी में अगर आप को रेडीमेड मकान लेना है तो बना के भी दे सकते हैं आप को है ना तो जैसा आप कहें अगर प्लॉट लेना है तो प्लॉट ले सकते हैं और बना बनाया मकान लेना है तो बना बनाया मकान भी मिल सकता है आप को वहीं पर दो तीन लोकेशन हैं यहाँ पर अगर आप आ जाएँ तो दो तीन लोकेशन पूरी दिखा देंगे जहाँ पसंद आ जाएगा तो आमने सामने पार्टी से आप की बात करा देंगे तो आप फिर देख लीजिएगा ठीक बिल्कुल ठीक है ठीक है आइए बिल्कुल ओके ओके थैंक यू